سوسل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فام اتر پردیش میں تعلیم کے تئیں جو کردار ادا کرتے ہیں وہ عام طور پر ہی یہ کہ آج کل کیا ہے کہ آن لائن کا زمانہ آ گیا ہے تو بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو باہر نہیں بہت سے گھروں میں لڑکیوں کو باہر نکلنے نہیں دیتے تو وہ آن لائن اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کو جانتے ہیں اور آل لائن پڑھائی کر سکتے ہیں اور ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم جو کرونا کا جو ماحول تھا اس ٹائم جو کرونا کا زمانہ تھا اس ٹائم بھی اسکولیں وغیرہ بند تھی تو آن لائن ایجوکیشن حاصل کرنے کی طرف زیادہ رجحان گیا ہے اور گھر میں بیٹھے بیٹھے مختلف کورس سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور آن لائن کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں جوکہ خاص اتر پردیش میں نہیں تقریباََ پورے ہندوستان میں ہی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں یہ چیز رائج ہو گئی